روایتی فنون اور خطاطی نے ہندوستان میں اردو بولنے والے طبقوں کے فنی جو اظہار ہوتے تھے فنی اظہار اس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے پہلے زمانے میں لوگ جو عمارتیں بنوایا کرتے تھے ان پر نقاشی کیا کرتے تھے قرآنی آیات لکھواتے تھے اور اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگ اس پہ جو ہے کیا نام ہے اپنی مذہبی کتابوں کے جملے لکھوایا کرتے تھے خطاطی کے فنِ خطاطی کے ذریعے لیکن اب یہ بالکل ختم سی ہو گئی ہے کیونکہ اب آج کے وقت میں لوگ جو ہے کیا نام ہے پوسٹروں کے ذریعے جو ہے اپنے گھر کے باہر نام وغیرہ لکھ دیتے ہیں یا اس سے زیادہ کوئی کچھ جملے وغیرہ لکھ دیتے ہیں تو جو کام ہے وہ آج کل کمپیوٹر وغیرہ سے ہوتا ہے تو اسی وجہ سے فنِ خطاطی وغیرہ جو ہے ختم ہو چکی ہے اور لوگ جو ہے آج کل سمینٹ وغیرہ کے اس طرح گھر بنتے ہیں تو یہ چیز بالکل آج موجودہ وقت میں بالکل خم ہو چکی ہے